ठीक हय अपन सुनैयौ कथी लेबै चलू ने हँ कोन अहाँ कोन लेबै तऽ रंगीन लेबै ताला नहि हमरा लै के हय बुल्लू लै के हय बुल्लू नहि बुल्लू नहि पसंद हय तऽ

केतना केतना मे देत हमरा काला नहि पसंद हय हमरा पड़ै हय पसंद लाले अहाँ कोन लेबै नहि हमरा नहि हय मालूम अहाँ के मालूम हय बतैयौ नऽ ई मार्केट दोकान मे कमे मे रेट दै अहाँ दूइये हजार मे दै रहै एगो दै रहै दू हजार मे एगो दै तीन हजार मे हँ पाइ हय जे लेबै यै कमे बला लेबै कुर्सी लेबै बिरींच लेबै लेबै

हय ओते कम नहि करबै ठीक हय हँ चारि हजार मे भऽ नहि जेतै सब मिला के आंय अच्छा कोइ बात नहि दऽ देब टटका टटकी पाइ हँ हँ बेटी के साठि मे दै के हय ठीक